हैलो हां जी कु'न बोला दा अच्छा अच्छा आहो पता करना हा हां तुसें केह् केह् सखाने होन्ने गाने अच्छा तुसें ओह् कोई इंस्ट्रूमेंट कोई सखांदे तुसें बजाना इंस्ट्रूमेंट बजाना सखाने होन्ने तबला बगैरा कोई अच्छा अच्छा नेईं पता करना हा डांस दा पता करना हा अच्छा अच्छा ते किन्नी फी ऐ पंज सौ रपेआ म्हीना हैलो अच्छा अच्छा पंज सौ म्हीना ठीक ऐ फिर कल किन्ने बजे आचै अच्छा अच्छा फ्ही तिन बजे आई जाह्गे अच्छा अच्छा चलो ठीक ऐ दिक्खने आं सनाने आं थुआनू ठीक